मेरे आस पास बड़े नेह् बड़े मंदर बड़े ऐसी हिस्टोरिकल जगह न लेकिन ज्यादातर मतलब जेह्ड़ी में जिद्धर मती जन्नी ओ में सनानी आं तुसें ते इक साढ़ा इद्धर मंदिर मंदिर बने दा ऐ जेह्ड़े जनरल जोरावर सिंह हे उं'दी जेह्ड़ी मतलब उं'दी जेह्ड़ी पत्नी ही जिल्लै ओ जनरल जोरावर सिंह दी डैथ होई ही ओह्दे बाद ओह् बि कन्नै कन्नै सती होइयी ही सती होने दे बाद उ'नै केह् कीत्ता मतलब भगवान दी जेल्लै सती होइये ओ फिर उं'दा मंदर बनाया असीं मंदर बनाया उं'दा जुद्धर उं'दी पूजा कीती जन्दी ऐ हुन सारे उ'नेई बड़ा मनदे न पूजा करदे न ओ मा ओ जेह्ड़ी हर कुसै दी मनोकामना पूरी करदे न हर कोई उस मंदिर च जंदा ऐ अपनी मुरादां लेइयै ते उं'दी मुरादां हर इक मुराद पूरी करदियां न ओह् देवी ते हर हर कोई जेह्ड़ा बी मतलब रोंदा जंदा ऐ उं'दे मंदर हमेशा हसदा आंदा ऐ क्यूंकि उं'दी हर मनोकामना ओ पूरी करदियां एह् बड़ी मन्नी जन्दी न एह्ड़ी देवी जेह्ड़ी ते ओह्दे कन्नै गै इद्दर जनरल जोरावर सिंह दा किला बी ऐ और बी रियासी दे बिच बड़े कालका मंदिर जेह्ड़ा बड़ा ही प्राचीन मंदर ऐ काली माता दा मंदिर ऐ ओ बड़ा प्राचीन मंदर ऐ ओह् बड़े दूरो दूरो लोक उत्थै आंदे पूजा करने ई आंदे बड़े मनदे न ओह् काली माता गी ते एह् बड़ा प्राचीन मंदर ऐ पूरे रियासी बिच सारे इक गी पता ऐ एह् मंदिर बड़ा ज्यादा प्राचीन ऐ इद्धर जेह्ड़ा कोई आंदा ऐ कदे खाली हत्थ वापिस नेईं जंदा अपनी मनोकामना जेह्ड़ी उं'दी होंदी ऐ ओह हमेशा पूरी होंदी ऐ माता हमेशा उं'दी मनोकामना पूरी करदी ऐ पूरी करियै भेज दी ऐ और जनरल जोरावर सिंह दा किला कन्नै भीमगढ़ फोर्ट बी ऐ इत्थै इक और किला ते लेकिन जेह्ड़ा काली माता दा मंदर ऐ ओ बजार दे बिच ऐ गली विच जाइयै ते उद्धर बड़े सारे बड़ी बड़ा रश होंदा उद्धर बड़ी भीड़ होंदी क्यूंकि उद्धर जेह्ड़े लोक होंदे न ओह् आए दे गै रौह्नदे रोज आए दे रौह्नदे कदें उत्थै भीड़ घट्ट नि होंदी नराते होन किश बी होऐ उद्धर भीड़ घट्ट नेईं होंदी ते एह् जेह्ड़ी काली माता दा मंदर ऐ एह् बड़ा ही प्राचीन ऐ एह् माता बड़ी स्कैत ऐ जेह्ड़ी हर कुसै दी मनोकामना पूरी करी ओड़दी ऐ कोई बी ह्जेह्ड़ा भक्त होंदा माता दा ओ खाली हत्थ वापस नेईं जंदा हर कोई खुश जेह्ड़ा दुखी आए उत्थों ओ खुशी खुशी वापस जंदा ऐ ते कोई बी जेह्ड़ा माता जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने भक्तें पर कोई बी संकट नेईं दिक्खी सकदी हर कुसे गी ओह खुश रखदी ऐ हर कुसै हर मनोकामना पूरी करदी ऐ ते हर जेह्ड़ा उं'दा भक्त होंदा उ'दी हर चीज उप्पर नजर रखदी ऐ ओह् कदें उसी बुरी जेह्ड़ी बुरी संगती होंदी उ'दे च कदें नि पौन दिन्दी अगर कोई गलती कन्नै पेई बी जा ते उसी ओह् वापस लेइयै आंदी ऐ हर मतलब जेह्ड़ा भक्त होंदा ओह् कदें माता दा जेह्ड़ा भक्त ऐ ओह् कदें बुरी चीजें वल नेईं जंदा क्यूंकि माता दी ओह्दे उप्पर नेही छत्तर छाया बनी दी होंदी ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी मतलब काली माता बी ऐ एह् सारें ही पता ऐ एह् सारें पापियां दा जेह्ड़े नाश करदी ही